अगर तुस दूरा दा अवे दे हो ते होटल शोटल दा बी अरेंजमैंट होई जंदा साढ़े कोल हैन नंबर शंबर सब किश अस कराई देगे तुसेंगी हां कमाई कमुई ओड़दे तुस अग्गैं पिच्छें बी अग्गैं पिच्छें कुदै आखगे ते उत्थें बी लेई जाह्गे हां ठीक ऐ ठीक ऐ आओ तुस